आलासि फैबा सियार होयो सियार होग्रोयो आरो बेनिफ्राय दै लोंनो होग्रोयो आरो बेनि उनाव साहा होयो साहा होनायनि उनाव गय गयनिफ्राय आरो ओंखाम ओंख्रियाव लाहार फाहार जाहैलायबाय ओंखाम ओंख्रिनि आरो ओंख्रिफोर संबा दालिफोरखौ सङो दालि आरो बिदिनो अमा बेदरफोर नङाबा दाउ फोरखौ लायनानै संनानै होयो आरो आलासि फैबा बे दाउफोरखौ मोजांसिन मोनो आरो न'नि दाउफोरखौ बुथारनानै आलासि फैबा आलासियाथ' बांद्राय फैया ओमफ्राय एसे गोबावजों गोबावजों फैयो आरो बिदिनो ना बेदर जायिफोरनो आरो बेनिफ्राय बिदिनो सयाबिन पनिर आरो फाफरफोर एवनानै होयो आरो बे ना बेदर जायिफोरनो बिदि सबाय ओंख्रि दालि ओंख्रि बा बै अनद्ला ओंख्रि फानथाव बिलाथिफोरजों संनानै होयो आरो संनो मोजां दालि ओंख्रि संनो मोजां मोनो आरो दालि मैगंखौ बेफोरो दसेनो जायो नालाय खुखाराव रुबा सबाइ ओंख्रिफ्रा सबाइ ओंख्रि दालि ओंख्रि सबाइ ओंख्रियाबो दसेनो मोनो आरो खुखारफ्राव रुबा सबाइखौलाय आं गोथावसिन मोनोहाय ओमफ्राय आंहा उदैयानो जाया सबाइ ओंख्रि जाबा उदैयानो जाया आंनिया सबाइ ओंख्रिखौलाय गोथाव मोनो मोनजायो ओमफ्राय उदैयानो जाया नालाय जानो हाया आलासि फैबा जाहोनो मोजां मोननायखौ बिदिनो बे दालि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनो मोजां मोनो आरो थाब मोननायखाय आलासिफ्राबो माब्लाबा हर थालाङो माब्लाबा सानसेनो थांफिनो ओंखाम जानानै बेबायदि आरो आलासियाथ' आंहा बहुद गोजान गोजाननि दङ हर थायाबानो जाया आरो क'क्राझारनि दं आरो ओरै गरेस्वरनि दङ ओमफ्राय गोजान गोजान थारसैहाय आंना आलासिफ्रा थाब थाब फैबाथाय थाब थाङा हर थायाबाथाय थांनोनो हाया हरखौलाय थाजानो लुबैयो बिदिनो हरनै हरथामखौ ओमफ्राय गावसोरबो थाखाया आरो बिदिनो थाङो हरनै हरथाम जाबा गोबाव थाया हरनै हरथाम थानानै थाङो